हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस्कूल और कालेज में ड्राइंग सीखी है और हमें इस्कूल और कालेजों में ड्राइंग के प्रोजेक्ट मिलते थे और हम ड्राइंग भी सिखाई जाती थी हमें परंतु वर्तमान समय में कला और आर्ट को ले कर कोई भी लक्ष्य और आकांक्षाऍं नहीं रहीं क्योंकि सही समय पर सही जानकारी नहीं मिलने के कारण हमें हम से हमारी कला छूट गई है और क्योंकि हर चीज़ को करने का एक समय होता है और वो समय निकलने पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती इस लिए कला और आर्ट में हमें ओत्ती कोई रुचि नहीं है और हम इसे उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे इस लिए हम करना ही नहीं चाहते